ड्रॉइंग ठाहिण महिल सभिनि खां पहिरीं कोई बि ड्रॉइंग ठाहे उन जी आउट लाइनिंग ठाहींद ठाहींदा आहियूं और उन जे बैदि हुनमें कलर भरदा आहियूं कंहिं कोई बि कलर हुजे वॉटर कलर हुजे या फ़िर स्केच पेन हुजे कलर पोई भरिबो आहे जॾीं उनजी आउट लाइन ठयी वेंदी आहे और इन जे अलावा ग्राफ़ पेपर ते बि असां जेको आहे ड्रॉइंग ठाही ठाहींदा आहियूं की जीअं उनमें कोई बि वॾी शइ के नंढी और नंढी शइ के वॾी करे सघंदा आहियूं आसानी सां और ऑनलाइन जेको आहे सिखण जे लाइ ड्रॉइंग जेको आहे उनमें यूट्यूब जेको आहे इलाही वधीक मदद करदो आहे यूट्यूब में इलाही सारी रील्स हूंदी आहिनि जेकी असांखे सिखण लाइ मदद करदियूं आहिनि त इन सां जेकी असांजी ड्रॉइंग जेकी आहे सुठे सां सुठी ठहींदी वेंदी आहे ड्रॉइंग करण जे तरीक़ो जेको आहे असां बचपन में ई सिखियो आहे बचपन में पहिरीं नंढी नंढी ड्रॉइंग ठाहियासीं वरी धीरे धीरे वॾी वॾी ड्रॉइंग ठाहिण लॻियासीं वॾी पोइ पेंटिंगूं ठाहिण लॻियासी त इन में असांजो जेको आहे कोई बि ड्रॉइंग ठाहे सभु खां पहिरीं हुनमें आउट लाइनिंग ई ठाहीबी आहे त उन सां छा थींदो आहे की ड्रॉइंग जेकी आहे हूअ सुठी तरह सां ठहींदी आहे उने सां कलर जेका आहिनि उहे ॿाहिरि न निकिरींदा आहिनि और जेको आहे उहो उन सां ई ड्रॉइंग जेकी आहे सुठी लॻंदी आहे और जेको यूट्यूब आहे यूट्यूब में त इलाही आसान तरीक़ा सेखारीदा आहिनि